हांवेन एन जी सी कंपनिची दोन टन एसी घेतली फाटल्या दिसांनीच खूब बरी आसा पूण ती हे गर्मेंत म्हाका ती खूब थंडाय दिता इतली गर्मी जाल्या की रावो नजों जाता घरान शी खूब गर्मी जाता सारकी पूण ही एसी घेतलेल्याक म्हाज्या रूमांत सारकी थंडाय आसता चडूय यूज करची पडाना ती अर्दे वर फक्त चालू कर आनी मागीर फक्त कंप्लिट थंडाय येता अर्दे वर चालू कर आनी बंद कर फक्त ती लायटिचें बील सुद्दां खूब कमी येता हितूंत इतकी बरी एसी की हांयेन म्हजे कडेन पयलीं आसली पळय ती एसी तेच्या पेक्षा ही खूब बरी आसा